اردو زبان اپنی تاریخ میں دوسری زبانوں اور ثقافتوں سے اہم اثرات پایا ہے یہ زبان اصل میں ہندوستانی بولیوں کا ایک روپ ہے جس میں عربی فارسی سنسکرت اور ترکی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں اس کے ابتدائی ادبی مراکز دہلی لکھنو اور لاہور میں تھے جہاں مختلف ثقافتی گروہوں کا آمیزہ نظر آتا ہے مغلیہ سلطنت کے دور میں اردو نے عظیم ترقّی پائی ہے بعد میں برطانوی راج میں انگریزی زبان کے اثرات کے باوجود اردو کی تر و تازہ مقامی اور علمی سطح پر مستحکم رہی ہے انگریزی تعلیم کے دوران بھی اردو ادب و فن میں سرکشی برقرار رکھی جس نے اس کی ترقّی میں اہم کردار ادا کیا آج کل اردو زبان معاشرتی فلسفی اور ادبی موضوعات میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور دنیا بھر میں لوگ اس کے شاعری ناول اور نفسیات پسند کر رہے ہیں اس کا یہ مقام زبانی ترقّی اور ثقافتی روشنی کی خدمات کو نشان دیتا ہے جو اردو زبان کے اندر موجود ہیں شکریہ